असांजे कच्छ रण में रणकोस घुमण जो वॾो आहे वाईट रण माता यो मढ़ नाराइण सरो कोटेश्वर सोमनाथ ऐं नौरातनि में ॾाॾिया रास थींदी आहे उहे ॿाहिरियों माण्हू हिते ॾिसण ईंदा आहिनि नौरातनि में माण्हू किथां किथां जा ईंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ टूरिसिया आहिनि टैक्सी ऑटो रिक्षा बसियूं सभु वाहन आहिनि